गोंय हें महाराष्ट्र आनी कर्नाटका ह्या राज्यां मदीं आसलेलें धाकलें राज्य आसा ह्या राज्याक एका सायडीन अरबी समुद्र लागता गोंय ह्या राज्यातलें खुबशें क्रिस्तांव लोक युके कॅनेडा आनी युएसए अश्या फोरेन देशांत वचून काम करपाक शिकता आनी थंय सेटल जावपाची स्वपना पळेतां हाका दोन रिजन आसा एक क्रिस्तांव लोकांचेर वेस्टन देशाचो खूब प्रभाव आसा आनी दोन भारताच्या रुपयाच्या तुलनेंत फोरेन चलनचो मोल खूब चड आसा आनी म्हणुनच खुबशें गोंयचे लोक फोरेनाक वचूंक चित्तां त्याच प्रमाण भारताच्या इतर राज्यातून खुबशें मजदूर आनी कामगार गोंयांत येता गोंय हें इतर राज्यां पासून खूब आधुनीक आनी बरें आसा आनी म्हणुनच खुब प्रमाणान कामगार आनी मजदूर इतर राज्यांतून जशें की बिहार उत्तर प्रदेश आनी मध्य प्रदेश ह्या राज्यां तून गोंयांत येतां